जो भी विद्यार्थी यू पी एस सी या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि प्रतिदिन न्यूज़ ज़रूर सुनें न्यूज़ सुनने से ये होता है कि देश विदेश और प्रदेश की जानकारी उनके समय पर मिल जाती है क्या देश में हो रहा है क्या विदेश में हो रहा है क्या ग्रामीण इलाकों में हो रहा है यह जानकारी मिल जाती है और वर्तमान में प्रेजेंट जानकारी और न्यूज मीडिया के माध्यम समाचार मीडिया के माध्यम से उन्हें उपलब्ध हो जाती है होता ये है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में करंट जानकारी जरूर पूछते हैं जिसके माध्यम से न्यूज़ मीडिया जो है एक अहम भूमिका इसमें अदा कर सकता है